गांव में खेती पशु पालन ऐं नंढा नंढा जेके हुननि जा वापार थींदा आहिनि जीअं बढ़ई जो कमु मरमत ऐं चकीअ ते ऐं उन्हनि जो मुर्गी पालणु ऐं इहे सभु जेके सिखंदा आहिनि ऐं फ़सलूं बि जेके उन्हनि जा आहिनि उन्हनि खां पंहिंजे पंहिंजे ॾाॾा ॾाॾनि खे ऐं पंहिंजे माउ पीउ खे खेती कंदे उन्हनि खे नंढा नंढा गांयूं पालींदे उन्हनि मां खीरु कढंदे उहे पंहिंजे नंढे हूंदे खां ॾिसंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ हो घणेई अॻियां कमु कंदा आहिनि गांव में जीअं हू पंहिंजे वॾनि खे ॾिसंदा आहिनि तीअं जीअं वॾा हुननि जा कंदा आहिनि घर जा नंढा नंढा कम अटी अटो पीसणु ऐं ग गांयुनि खे चारो ॾियणु ऐं उन्हनि खां खीरु कढणु ऐं उन्हनि खां पोइ उन्हनि जा डेयरी में अलॻि अलॻि खीरु पहुचाइणु उन्हनि जा पनीर ठाहिणु ऐं ॾही ॾुधु इहे सभु हू अलॻि अलॻि तरह जा वापार कंदा आहिनि ऐं इहे सभु वापार ॿार पंहिंजे वॾनि खे ॾिसी करे ई ऐं वॾनि खां ई सिखिया आहिनि पंहिंजे ॾाॾा पीउ माउ ऐं इन्हनि सभिनी खां सिखी ॿार अॼु अॻियां वधिया आहिनि गांव जा